पयली गांवांक जर एक लग्न लग्नाच्या वयाची भुरगीं आशिल्ले जाल्यार तेंची लग्नां म्हणजे तेरा जाणांची वांगडाच लग्न करतालीं पंदरा जाणांची वांगडाच लग्न करतालीं पूण आतां तशें ना आतां एक एकल्यांची हॉलांनी बी अशी लग्न जातात पयलीं सार्व सार्वजनीक अशी सगळ्यांची वांगडा करतालीं त्याच प्रमाणे लग्नाक खूब विधी आसतात परंपरा आसतात तांची संस्कृती वेगवेगळी आसतात प्रत्येकाली काळा प्रमाणे ह्या संस्कृतीक थोडो फार बदल ही जाता म्हणजे पयली लग्नाचे पांच दीस पयलीं मसालो काडप आसता व्हंकले घरा मागीर त्या मसाल्याक मसालो काडटा तेन्ना सात जाणां बायलांचो हात लागपाक जाय आसता त्या नंतर मागीर मागीर दुसरे दीस चवथे दिसा चुली घालतात पांच चुली घालून दवरप आसता अशे अशें लग्न पांच सात दिसां पयलीच तेजी विधी सुरू जाता पूण म्हयने भर तांची तयारी चालू आसता त्याच प्रमाणें जेन्ना पुण्यव पुण्यवचन आसता तेन्ना त्या चुली केल्ली आसता त्या चुली कडेन बायलो ज्यो आसता त्यो मातयेचे लाडू करतात ताजेर केळी केळें अशें करून पान विडो असो दवरून त्या चुलीक दवरतात मागीर न्हवऱ्याक आसूं व्हंकलेक जेन्ना हळद लायतात तेन्ना जिन्याची बडी ताका आंब्या पान बांदून ताका हळदीन लावप आसता आनी जेन्ना तेका जिन्या बडयेचो माटोव करून ताका ती हळद उतरता तेजी तेन्ना ती उतरयता तेन्नाय बी जिन्या बडनूच ती उतरोवप आसता आनी तें करोवली जी आसता तिणी तेज्या माथ्यार कऱ्याचें उदक घालूनूच तें उद हळद पयलीं उदक घालप आसता दुसरें मागीर ताजो मामा मागीर ताका माटवांतल्यान त्या भायर काडटा जिन्या बडयेच्या पूण ही हळद बी लावप जी आसा तें ते ते म्हणल्यार जो चलो ओर ती चली आसता तीं हेतूंक आंकवार म्हणजे एक आंकवार चेडूं आसता तेतूंकच पडटा हय ती हितून बायलेक दादल्यांक पडना जेन्ना तिची लिंग लिंब म्हणून उतरयतात ते ती हितूंक पडटा दादल्यांक बायलांक तितूंक पडटा म्हणजे तिचे आंकवारपणाचे जे गोश्टी आसात ते लिंगा लिंग लिंग उतरप ह्या हितूंतल्या विधिंतल्यान ते वयता आनी तेणे ते व्हंकलेचें न्हवऱ्याचें नजर त्या लिंबाचे परतून पडपाक जायना जी घरांक विधवा बायल आसता आतें आजी अशी ती विधवा भायलच तें लिंब उतरयता म्हणजे पांयांचे नाकूट आसूं केस अशें करून वस्त्र ते सगळे हें करून ती व्हरता आनी ताजे नंतर ती चलो आनी चली ती बायलांनी दादल्यान दादल्या इतून पडटा आनी मागीर तेंचे लग्नाक मुख्य म्हणजे वोवळांची माळ आसता हिंदू आमचे हितून हिंदू परंपरेक वोवळांची माळ नासतना लग्नाचे कार्य जायना आनी हातीक हळडीचे कूट बांदतात न्हवऱ्याच्या आनी व्हंकलेच्या तशेंच मंगळसूत्र कुमकूम हे सगळे आसतातच आनी लग्न म्हणजे आतां जी जातात लग्न त्याच प्रमाणे लग्नाची विधी भटा आपोवन हें तें जाता आनी माटोव जो आसता लग्नाचो जेन्ना पांच दिसां पयली सुरू जाता तेन्ना माटवो घालपाचो काम गांवांतलो गांवकर आसता तो येवन करतात तो येवन विधी करतात तेज्या खातीर मेड माटवाची मेड पुरयतात आनी मागीरच लग्नाची सुरवात जाता माटवांक लामण दिवो पेटोवन दवरप हे सगळे बारीक बारीक विधी आसता ते लग् लग्न लग्ना पयली आनी लग्न लग्न जावन म्हणजे व्हकल घरां येता म्हणल्यार दुसरे घरां वता ते म्हणल्यार तो दिवलो पेटोवन दवरुपाची अशी एक प्रथा आसता तशेंच लग्नाक अशी खूब अशी बारीक बारीक विधी आसता